मुंहिंजे हथ जी बिरयानी ॾाढी सुठी ठहंदी आहे मुंहिंजे घरु वारा साहेड़ियुनि खे बि मुंहिंजे हथ जी बिरयानी ॾाढी वणंदी आहे हाणे मां तव्हां खे हुन जी रैसिपी थी ॿुधायां पहिरियों थोरी देर लाइ चांवर असां खे लीमो विझी करे पिसाए रखिणा आहिनि पोइ गीहु गरम करिणो आहे सिपरीअ में जीअं ई गीहु गरम थिए डबल माप इहो पाणी विझिणो आहे चांवर जे हिसाब सां उन मे लौंग फ़ोटो तेज पतो विझी करे कारा मिर्च टकाहिणा आहिनि जीअं ई पाणी टहिकण लॻे त उन में चांवर विझिणा आहिनि चांवर विझी लूणु विझिणो आहे जीअं ई पाणी सुको तीअं ई गैस खे सिम करे असां खे कलर विझी ढकु ॾेई सिजणो रखिणो आ जीअं ई चांवर सिजी वञनि हुन खे हिकु वॾे ॿाटले में वाखा करिणा आहिनि पोइ हिन ॿिए कुकर में असां खे पत्ता गोभी शिमला मिर्चु गजरु बींस विझी करे ॿाफ़ भराइणी आहे जीअं ई ॿाफ़ भरिजी वेंदी असां खे हुन खे घेचण में थधो करिणो आहे पोइ असां सिपरीअ मे गीहु गरम कंदासीं उन में बसर खे फ्राइ कंदासीं बसर फ्राइ करे जीअं थधा थियनि पोइ इन में मिक्सर में बसर फ्राइ थियल टमाटा लौंग फ़ोटो इलायची ऐं इनमें टमाटा विझी करे ऐं मस्क मैलन सीड्स ईंदा आहिनि उहे विझी करे पीसणा आहिनि जीअं ई पीसिजी वेंदा सिपरीअ खे वरी गरम करिणो आहे जीअं ई गीहु विझी गरम थींदो उन में बिरयानी मसाल्हो विझंदासीं पोइ जेको बि असां जो बैटर पीसियलु आहे उहो विझी करे सिझणो रखंदमि भाॼी जीअं ई गीह ते ईंदी पोइ असां हिन में मलाई ॾही विझी करे वरी गीहु लाइ रखंदा जीअं ई गीह ते भाॼी ईंदी तीअं असां बॉयल थियलु सभु भाॼियूं विझी छॾींदासी भाॼियुनि में बिरयानी मसाल्हो विझी करे उन खे जेसिताईं गीहु निकिरे असांखे ढकु ॾेई सिझणो रखिणो आहे जीअं ई भाॼियूं सभु सिझी वञनि हुन खां पोइ असां जेका चांवर ठाहिया हुया हुन में विझी करे बिरयानी मसाल्हो विझी करे ऐं साओ मसाल्हो करो विझी करे सभु घुमाइणो आहे घुमाए करे ढकु ॾेई सिझणा रखिणा आहिनि जीअं ई चांवर सिझी वञनि उन खां पोइ असां हिकु कोयलो गरम कंदासीं कोयलो गरम करे चांवरनि जे मथां हिकु कटोरी रखी करे कोयलो रखी करे बटर विझी करे उनजो स्मोकिंग स्मैलिंग ॾींदासीं इहो थी वेई मुंहिंजी बिरयानी जी रैसिपी